हैलो हैलो अंजी अंजी में रमन ट्रैक्टर आह्ला बोल्ला ना अंजी बोलो आदित्य आह्ला इक्क ट्राली ते बोल्ला दे कुन्न तुस अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ट्राली लेइयै कराओ ते पंजी सौ रेट चला दा इक्क ट्राली तुस ट्राली तुस किन्नियां ट्रालियां सुटागै अच्छा अच्छा चलो कोई गल्ल निं तुस त्रेई सौ रपेआ ट्राली देई ओड़ेओ अ तुस कुन्न अपना बंटी होर बोल्ला दे चलो ठीक ठीक ठीक एह् ठीक